जी मैं दीपाली जावरे बात कर रही हूँ जी जी मुझे हाउस जो है रेंट पर लेना है जी जी जी मुझे दो लोगों के लिए रहने के लिए एक रूम चाहिए जी जी मुझे दो लोगों के लिए रहने के लिए चाहिए जिस में एक किचन होता है दो रूम होते हैं एक बाथरूम और दो बालकनी तो इस टाइप का मुझे जी हाँ वन बी एच के में चाहिए तो रेंट कितना हो सकता है इसका जी जी उस में बिजली का भी ख़र्च आएगा तो उस में इंक्लूड हो कर आएगा ना जी भेीया आप तो बहुत ही ज़्यादा रेंट बता रहे हैं फिर भी मुझे अफोर्ड नहीं हो पाएगा ये ये तो पता है मुझे लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि दो ही लोग के लिए लेना है जी ठीक है अगर अफोर्ड मुझे होगा तो ही मैं फिर मैं आ सकती हूँ वहाँ पर जी ठीक है थैंक यू जी बताइए जी जी ठीक है थैंक यू जी कोडियंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में